ہلو گڈ مارننگ یس آپ کون اچھا ہاں جی بولیے اچھا

فور ڈے کی لیو ارے ایگزام ابھی آنے والا ہے بچے کی پریپریشن پہ افیکٹ پڑے گا اِس کا ارے ہاں لیکن اشیتا تو پڑھنے میں بہت اچھی ہے اگر وہ اپنا ایگزام نہیں اٹینڈ کرے گی تو اُس کی پڑھائی پہ بھی افیکٹ پڑے گا پھر جو آ گے لیکچرس آئیں گے اُس پہ بھی اُس کا بیک لاگ لگ جائے گا پھر پھر اُس کو پرابلم ہوگی آگے جا کے بہت تو فور ڈے تو بہت ہوتا ہے پھر پھر ایگزام میں وہ پرفام نہیں کر پائے گی اور آگے کی کلاسز کے لیے ہم لوگ خود اسکول سے ٹور لے کے جا رہے ہیں تو پھر اُس پہ بھی افیکٹ پڑے گا بچے کا اور نہیں ایسے ہمارے اسکول آن لائن فکیلیٹی تو نہیں دیتا ہے لیکن کچھ ٹیچرز جو ہیں اپنا آف لائن الگ سے ٹیوشن لگاتے ہیں بچوں کے لیے لیکن ایسا ابھی اسکول نے انیشیٹ نہیں کیا ہے آن لائن اسٹوڈینٹ کو ٹیچ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم یا پھر کچھ ایسا وغیرہ اور لاسٹ میں بھی اگر ایسی بات ہے تو پھر اُس کا ایگزام جو ہے لاسٹ میں کنڈیکٹ کرایا جا سکتا ہے لیکن کوشچن کے پیٹرن جو ہیں وہ تھوڑے ٹف ہوں گے اُس کے لیے کیونکہ سارے بچے آلریڈی ایگزام دے چُکے ہوں گے لیکن وہ وہ وہ وہ کلاس کی ٹاپر ہے اگر مان لیں کہ وہ ہی ایسا کرے گی تو پھر باقی سب بچوں پہ بھی افیکٹ پڑے گا وہ ٹاپر تھی بٹ اب دھیرے دھیرے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اُس کے گریڈ میں تھوڑی کمی آ رہی ہے مطلب کہ جو جیسا پہلے وہ پرفام کرتی تھی اب ویسا نہیں کرتی ہے اور اگر اب ایسے فور ڈیز کی لیو بھی لے گی ٹھیک ہے میں کنفرم تو کر دوں گی لیکن پھر اُسی اُسی کو بعد میں وہ کرنا پڑے گا سفر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تھینک یو